لکھنؤ ضلع میں بنیادی ذرائع مصنوعات اور کاشتکاری کے بہت سارے طریقے ہیں خاص طور پر جب ہم لوگ کاشتکاری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہاں کی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جیسے کہ عام طور پر لکھنؤ ضلع کے اندر گیہوں مکئی اور اس طرح دیگر فصلیں تیار کی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مویشی کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آبپاشی کے لیے بھی بہت سارے لوگ اپنا کاروبار کا انتظام کرتے ہیں اور کرتے ہیں یہ ساری چیز اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی ترقی ہو سکے یا ان کا ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکے اور اپنے بال بچوں کی پرورش بہترین انداز سے کر سکیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکے یہ ہمارے لکھنؤ ضلع کی بنیادی ضرورتیں ہیں